हम जे अपन बचपनमे छलहुँ जे बहुत आम गलती कयने छी जे पहिल बेर चित्रसँ बनाकर गेल छलहुँ तऽ ओइमे अहाँक जेनाकि ककरा कोना बचबाक से शङ्काय छै जे जेनाकि कोइ कलाकार रहय छै तऽ हम ओकरा छोड़ि छाड़ि दै छलियनि तऽ हमरासँ बहुते गलती भऽ जाइ छल कोनो चित्र कोइ बनबय छथिन तऽ ओकरामे जाकऽ फाड़ि दै छलियनि जे अहाँक कोइ दिक्कत नहि छथि जे कोनो कोइ अभ्यास करय छलियनि तब ओ हमरा जे आदत छलै ओ हमर सुधार नहि भेल छलनि तै दुआरे जे हमरा बहुतेक बचपनमे गलती भेलनि अपने से ककरो बच्चा रहय छलै रोडपर ओकरा थपड़ा दै छलियै मारि दै छलियै ओ बच्चा चिल्लाय लगय छलै तऽ ओ फेर हमर गार्जियन कहबय छली कहय लए की मतलब मारि देलखिन तै बाद जे छै हम अपन बचपनमे बहुत सारा गलती केने छी जे हम अपनो कागज से जेनाकि कोनो पढ़य छलियै लिखय छलियै तऽ मम्मी कॉपी किताब लअ कऽ अबय छलियनि तऽ हुनका फाड़ि दै छलियनि फारलाके बाद की भेलय तऽ हम बादमे बहुतेक अफसोस करय छलियनि कि हमरा ज्ञान अयलइ तब तक की भेलय कि मतलब जे छै कि हमरो अफसोस भेला कि हम फड़लियै किआ तऽ बहुत सारा हमरा बचपनमे बहुत सारा गलती भेलनि जे कलाकार बनय लेल छथिन तै दुआरे जे छै अइमे शङ्काये नहि होइ छै तऽ हमरा जे कोना जे अइसँ बचपल जाइ उपाय छै तऽ मम्मी पापा जे छै कहलखिन ई सब गलती जे करय छी से नहि करू किएक कि तऽ ई बहुत बड़ा गलती छनि तै दुआरे जे छै हमरा लअ के कोनो दिक्कत प्रॉब्लम नहि छै तऽ हमहूँ एहन आम आदमी बहुत सारा गलती कयने छी